आं आंनि जिउनि थाखाय आरो गोसो मोदोमनि थाखाय आंखौ गोथाङै इसोरा मोजाङै दोन्नायनि थाखाय आं रंजायो आङो दायो मोजां देहा आरो मोजां गोसो जाना जानानै दं बेनिखायनो आं रंजायो आरो आरो आङो आंनि पेरेन्टस फोरनि थाखाय आंनि नखरनि मानसिफोरनि थाखाय जाय आंखौ खुसि होयो गोजोन होयो रंजा होयो माखासे गोनांथिफोरखौ आंनि सुफुंनानै होयो बेनि थाखाय आं बेफोरखौ मोन्नायनि थाखाय आं रंजायो बेनि अनगायैबो माखासे जेरै माखासे इन्सट्रुमेन्ट फोरखौ दामनानै माखासे दामग्रा देग्रा अस्थ्र'फोरखौ दामनानै आं गोजोन्नाय मोनो आं रंजायो मेथाइ रोजाबनानै गित खन्नानै आं रंजानाय मोनो गोजोन्नाय मोनो आरो गोबां दङ जेरै जों कलेजाव फैनानै फरायसालिमायाव फैनानै जों रंजानाय मोनो लोगोफोरजों मोखां नुज्लायनानै फोरोंगिरिफोरजों रायज्लायनानै जोंनि गोसोया बिराद गोजोनो आरो जोङो आरो आंनि गोसोया बेजों लोगोसे आरो रंजाबावो माखासे खेलाफोरखौ गेलेनानै जेरै जोलुर खेबलुर माराथन खारनाय जेरै बेफोरखौ गेलेनानै रंजायो आरो आं आरो बेजों लोगोसे दंबावो जेरै बिमा बिफानि मोखांखौ गोजों नुयोबा रंजानाय मोनो आं बेजों लोगोसे लोगोफोरजों रायज्लायनो मोनोब्ला रंजानाय मोनो बायदि रोखोम जों रंजानाय मोनो आरो कलेजाव फैयोब्लाबो जों रंजानाय मोनो

बिजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनाव बेरायहैयोब्ला नायथिंबायहैयोब्ला आं रंजानाय मोनो